आज भारत में सबसे गंभीरता का विषय पर्यावरण हो गया है क्योंकि जो भारत पहले पर्यावरण के मामले मे शुद्ध था वो आज मे शुद्ध है बढ़ती जनसंख्या के कारण लोग अंधाधुंध पेड़ों को काटे जा रहे है जंगल देखने को नहीं मिल रहे है नदियाँ जहाँ गांवों में कल कल करती नदियाँ बहती थी आज वो सूखी पड़ी हैं पहाड़ जो ऊंचे ऊंचे पहाड़ थे उनको भी लोग काट काट के अपना निवास स्थान बना रहे है तो ऐसे करके बहुत सारे ऋतुओं का बिन मौसम बदल गया सर्दी लैट होती है गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है बारिश होने का नाम नहीं और बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिला है